अच्छे क्वालिटी में लकड़ी तो है सीसो हेया और सागौन हुआ आम है और चंदन के लकड़ी है उसका रेंज है दो हजार दो हजार रेंज है भाई उसके बहुत महंगी है लकड़ी वो तो पैसा खर्चा तो हैये हे पैसा तो खर्चा होगा ही पर अब हम भाई हमारा जो रेंज हे जो मार्केट में अब रेंज है तो वैसे ही उसी रेंज पर न हम बेचेंगे कितना कम करेंगे बहुत करेंगे तो चालीस पचास कम कर दीजिए और क्या पंद्रह सौ चलो पंद्रह नही सोरो सौ दे देना हँ नै तुम्हारी नै हम हाँ अच्छा ठीक अरे तो हम अच्छी क्वालिटी की लकड़ी दे रहे हें फिर भी तो ए ए त नही नही न है कि हम अच्छी क्वालिटी क लकड़ी नही दे रहे हैं हम तो अच्छी क्वालिटी क लकड़ी दे रहे हैं तब तो हम बोल रहे हैं न लकड़ियाँ तो अच्छी दे रहे हैं मेरी पास मिस्त्री इस समय तो नही है आप अपना घर पर ले आके बना

चलो मेरी पास न अभी इस समय हे नही लोग घर पर आएंगे हम बात

हँ तो जब अभी है लोग नही घर पर हैं घर जब आएंगे तो बात होगा

ल लकड़ी एकदम सही है गीली नही है उसके बाद अच्छी बनेंगी चौकी बना लोगे मेज बना लोगे उसे ठीक है भेज देंगे नमस्ते